हाँ हमें विभिन्न मौसम के आधार पर पौधों के लिए सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब हम पौधे लगाते हैं तो सर्वपथम हमें मिट्टी की गुणवत्ता की जाँच कर लेनी चाहिए और उसके बाद जो पौधा लगा रहे हों उसे सुरक्षित इस्थान पर लगाना चाहिए और जब हम पौधा ला पौधा लगा रहे हैं तो हमें उसका जो पौधा है या उसका जो बीज है उसकी जांच करनी चाहिए और सावधानी की मौसम के आदार पर सावधानी की बात करें तो गर्मी के टाइम पर गर्म हवाऍं चलती हैं तो हम पेड़ों को पेड़ पौधे को बचाने के लिए उस पर कपड़ा लगा सकते हैं छायादार जिस से कि उस पर थोड़ी छाँव रहे तो उस पर गर्म हवा का असर कम हो या फिर गर्मी के टाइम पर हम पर्याप्त मात्रा में उस पर पानी डालें बरसात के मौसम में हम ऐसा कर सकते हैं कि उसकी जो रेलिंग बनी हुई है जिस पर वो लगा हुआ है वहाँ से हम उस पर बहुत ज़्यादा पानी एकत्रित ना होने दें नाली बना दें तो जो अधिक मात्रा में जो पानी है वह आवश्यकता के अनुसार उस से फिर बह कर के अलग चला जाए इस तरह से हम सावधानियाँ बरत सकते हैं